जी हाँ हम ध्यान और प्रणायाम भी करते हैं ये हमारे योग अवसा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये योग अभ्यास होता है जैसे कि हम रोज सुबह प्रातः काल करते हैं हम प्राणायाम भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं ध्यान से हमारे मस्तिष्क एक स्वस्थ एवं व मस्तिष्क की जो गतिविधि हैं वो बढ़ जाती है एवं ध्यान केंद्रित हो जाता है प्रणायाम करने से हमारे स्वस्थ ठीक रहता है एवं कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारियाँ हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं